आर पी जी एफ पीए स स्ट्रेटेजी खेलों में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद एफ पी एस के गेम्स पसंद आते हैं इनके ग्राफ़िक्स साउंड्स क्वालटी बहुत अलग होती है और इस को खेलते वक़्त एक वास्तविकता का अनुभव होता है इसमें शूटिंग्स गेम्स बैटल्स गेम्स जो होते हैं वो एक अलग आनंद प्रदान करते हैं मैं ज़्यादातर इसी के गेम्स को खेलना पसंद करता हूँ शूटिंग गेम्स में जो बंदूकें चलती हैं सामने की बैटल्स के साथ जो फाइट्स होती हैं वो एक रोमांच पैदा करती है और ये मनोरंजन देती है